اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے بنا سب کچھ ادھورا ہے غزل جب کوئی لکھتا ہے یا کوئی رانگ سانگ لکھتا ہے تو اردو زبان کے بنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اردو زبان بہت میٹھی اور شیریں زبان ہے اس کو پڑھنے میں جو سرور آتا ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں آتا